ओ हेलौ ओइ आं माबा साहा बागान गायगौमोनहाय नों साहा फुलि फानो दा ओइ आं नै सारि फास बिघासो गायगौमोन नोंनाव बिसाबां दङ ना गैया बेसेसो फानो दालावलाय हलसेलावसो लायगौमोन आङो हलसेलाव हलसेलाव लायगौमोन आङो एसे बुरजानो

औ

ओमफ्राय माब्रैथो गायो नो ओम ओम हालेवखांनानै थाब गायनांगौ नामा औ आं एसे एसे खमायदोबाल हलसेलाव लायनां बुरजा लाबोथारगोन ना हाजारनिसोखा लाबोगोना आङो सारि फास बिघासो गायगोन नालाय हाब हलसेलाव लायनायखौबो खमायबावनाय नङा दे बाल अनलायदो एसे आंबो हिन्जाव मानसिसोहाय माने एसे बिजिनेस खालामनानै जानो होननानै गायनो सानदोंमोन आङो साहा बागानफोर गायनानै एसे औ दे